उहाँ पर तऽ हमर भाइये रहै छथिन आधा घण्टामे देख लेथुन हुए पर सभ दबाइ लए लेथिन दए देथिन हॅं सभे उहे पर दए देथिन सभ ओ अपने करै छथिन

ओ रहै छथिन हरदम बैठले रहै छथिन फिरिए तऽ आबै छथिन बैठ रहै छथिन हॅं पुर्जा लगबै दबौ नहि रुपैआ एबहो तभिये दै दिहऽ रुपैआ अपने लेथुन किए ओ हमरा चिन्है छथिन आओर हमर भाइ हुनके रहै छै हॅं इलाज बढ़िआँ कए देथुन

तऽ नओ दस बजे तक बीच मे चैल आबऽ